हमारे वहाँ मई से गर्मी चालू हो जाती है मई में बहुत गर्मी पड़ती है इस समय तरबूज ओरबूज और उर्द उर्द बए जाते हैं यहाँ पे उसके बाद एक फिर धीरे धीरे उर्द वुर्द काट वाट के गर्मी में फिर धान धान वान फिर बैने जाने लगते हैं तब बरसात का मौसम आता है तब धान वान बैने बै जाए लगते हैं धान वान बैने बै के बाद काट काटना पड़ता है काटने के बाद फिर पीटना भी पड़ता है पीटने के बाद ओसारने ओसाने में बड़ी गरम ओरम लगती है यहाँ पे और ये सब करना पड़ता है बाद सब चीज़ करके वो धान वान उठा के घर पे रखना पड़ता है और सब खोपड़िन पे लादते हैं अब गाड़ी वाड़ी चलने लगी हैं पहले तो खोप खोपड़िन आदमी ढोता था बनाया रहा रहा था उसके बाद सब धान वान लगाने लगते हैं धान लगाने में पानी ओनी भरना पड़ता है पानी ओनी बरसात खूब होती है तब जब भर जाते हैं बाद में जैसे बाई चांस नहीं बरसात हुई तो इंजन से पानी लगना लगना चालू होता है स्टार्टिंग तो इंजन पानी ओनी लगा के सब सब लोग हम जुट वुड़ के बनाते हैं धान वान लगाते हैं और धान वान लगाने के बाद पहले तो वो किया जाता है बिसाल लगाता है पैजर बोया जाता है बाद में धान को गाड़े जाते हैं फिर धीरे धीरे में बहुत गर्मी होती है बड़ी बड़ी दीवारें बनती हैं तो यहाँ पे गर्मी कम होती है पेड़ ओड़ सब कटने धीरे धीरे सब कटी जाए रही हैं पेड़ कम लग रहे हैं लगाते कम हैं काटना चालू ज़्यादा कर दिए हैं और अब देरवा बहुत ही कम ही मात्रा में अब पाए जाते हैं पहले आम वाम खूब पेड़ ओड़ बागें लगती थी अब तो मात आम वाम लगने में बहुत ही कम वो वो हो गई है मिल गया है वो चीज़ें अब तो बाग वाग बचे ही नहीं हैं पहले तो खूबे बागें थी पहले तो खूब आंधी पानी आते थे जंघा ओंघा फटते थे अब सब चीज़ कम ही हो जा रही हैं और इसके बाद ठंढी आती है ठंढी में बहुत ठंड होती है लगातार ठंढी में बढ़ती जाती है ठंढी इतनी होती है कि आग बार के तापना भी पड़ता है और पूरा पूरा दिन घाम भी नहीं निखरता है तापते तापते कहूँ सुबह से शाम हो जाए तापना ही पड़ता है उसके बाद ई शाम वो सब बना उना के ठंडी में फिर काट वाट के गेहूँ ओहूँ ठंडी में बैने बै जाने लगते हैं और ठंडी गर्मी ठंडी में गेहूँ बै जाने के बाद धीरे धीरे खाद फसल सब लगाई जाती हैं उसके बाद सब पहले जोता जाता है खेत ओत तो कोई से पहले जोता जाता था अब तो ट्रैक्टर चलने लगे हैं ट्रैक्टर से जोता जाता है पहिले एक दो बाँ होती है उसके बाद पानी लगाया जाता है खेत में उसके बाद फिर जोता जाता है फिर धीरे धीरे से दो या एक दिन के बाद ही सब बिसार आता है पानी ओनी लगने लगता है और फिर बैं बै जा लगते हैं गेहूँ गेहूँ बैने जाने के बाद पन्द्रह बीस दिन के बाद फिर पानी लगाया जाता है जाड़े में जाड़े में धीरे धीरे फिर खाद वाद सब पड़ती है धीरे धीरे तैयार होता है फिर कटने की बारी आ जाती है मार्च वार्च में धीरे धीरे मार्च में लगभग खेती ओती काटने का वो आ जाता है हवा चलती है बहुत ही ठंडी ठंडी हवा चलने लगती है पेड़ पौधे हैं तो बरसात में तो हवा चलती है तब बिल्कुल ठंढी हवा चलती है तब अच्छा थोड़ा वोड़ा लगने लगता है उसके बाद फिर तो बनते बनते वो हो जाता है धीरे धीरे से वो ही ठंडी गर्मी जाड़ा तीनों समय आता है चलते चलते वो बन बन जाता है